म्हजें बद्दल सांगतलें जाल्यार खुबश्यो गजाली आसात म्हाका म्हजे विशीं अभिमान आसा की आज हांव जें कोण आसा तें म्हज्या मम्मी पप्पा आनी भयणीच्या आशिर्वादाक लागून आसा आनी तितलेंच न्ही तर म्हजी आजो आजी हांचीय पुण्यायी आसा म्हणून आज पर्यंत जे म्हाका कितें येस प्राप्त जालां तें तांच्याच बऱ्या विचारांनी आनी तांच्याच आशिर्वादांतल्यान म्हजी ल्हानपणा सावन इच्छा आशिल्ली की म्हाका बरें शिक्षण घेवपाक जाय आनी तें म्हाका मेळ्ळें म्हज्या मम्मी पप्पान म्हाका तें मेळोवन दिलें ह्या खातीर हांव तांचें खूब मना पासून धन्यवाद मानता म्हज्या मम्मी पप्पान जें म्हजे खातीर जें केलां तें खूब आसा तें शब्दांनी सांगल्यार शब्द कमी पडटले अशें आसा आनी हांव खूब तांचें आभारी आसा की तांणी म्हाका फुडें शिकपाक आनी बरें मनीस जावपाक तांणी खूब म्हजी जतनाय घेतिल्ली आसा हांवे रसायन शास्त्रांत पदवी घेतिल्ली आसा मास्टर्स डिग्री घेतिल्ली आसा आनी तरी तरीपूण म्हाका फुडें पी एच डी करपाची आसा फुडें वचून म्हाका रिसर्च करपाचें आसा आनी आमचें नांव आनीकय व्हडलें करपाचें आसा तर इतलेंच न्ही तर समाजा खातीरूय म्हाका कार्य करपाक जाय म्हाका नवें शोध लावन नवी निर्मीती करपाची इत्सा आसा आनी इतलेंच न्ही तर कोंकणीकय म्हाका कितें तरी काम करपाचें आसा आमची कोंकणी भाशा जी आसा ताचे खातीर म्हाका काम करून ती अज्रामर करपाची आसा कित्याक तर आयज काल कोंकणी उलोवपी लोक खुबूच कमी जाल्यात जे कोण गोंयकार आसात ते चडशे पाश्चात्य संस्कृतीक ते आकर्शीत जाल्ले आसात आनी जाता अशें की आमची कोंकणी भाशा ही फाटीं पडटा आमची कोंकणी भाशा जपपाची आनी ताची वाड करपाची आमकां गरज आसा म्हणजे कोंकणी भाशा ही एक सुंदर भाशा आसा आनी ती कशे तरेन येवपाच्यो आसा त्यो फुडल्यो पिळग्यो हांचे मेरेन पावतली हाची म्हाका काळजी घेवप गरजेचें दिसता जाल्यार जें कितें हांवेंन आज पर्यंत मेळयलां ताचे खातीर हांव खूब आभारी आसा आनी फुडें वचून म्हाका आनिकूय कार्य करपाचें आसा हाचे खातीर हांव जें कितें कश्ट घेवपाक जाय ते घेवपाची म्हजी तयारी आसा